हां हॅलो आगो बाये नुस्तें आं एबय तुयेन बरे टायमार फोन केलो आतां येपय फ्रेश नुस्तें येयलां करमट आयलां सुंगटा सामकीं अशीं फडफडटा सामकीं फडफडटा होय येवन वरता जाल्यार यो खंय कितें जाय तुका आं बाय तुका हुमण करपा जाय जाल्यार तूं बारके सुंगटा व्हर ती फ्राय करपाक जाय न्ही न्ही तुका सपाॅज बारके सुंगटान हुमण सामकें बेस्ट जाता भेंडें घालन केलें न्ही सामकें बेश्ट जाता आनी फ्राय करपाक जाय न्ही तुका तळिल्लें जाल्यार तूं मोटेलीं सुंगटा व्हर पळय आं तुका जाय तशें कसलो वांटो जाय तुका करमटाचो काय बांगडे आसा शंबराक सात आसा बांगडे हेज्या सुमार तुका कांय कोण दिवपाना हां

सुंगटा मगो बाये दोनशे रुपया वांटो पळय बाय बाय पळय तूं कोणाकूय विचार आनी कोणाकूय विचार तुका म्हण हांयेन दोनशे रुपय सांगलें नाल्यार एक वेळ अडेचशें रुपया वांटो घालून बसलां तुका म्हण हांयेन दोनशे रुपया सांगले बरें आं एकशे एकशे अंयशी धरतां कितले कील जाय तुक किलांनी दिता किलांनी पांचशे रुपय कील पडटली आं पाचशे रुपय कील पडटली अशीं सगळीं जाण साडे पांचशीं रुपय दितात हांव पाचशीं रुपय दित तुका ना ना ना बाय साडे चारश्यांक कशेंच जायना एबय सगळीं जाणां साडे पाचशांक दितात हय सुंगटा सामकीं फडफडटात ताज्जी तेजेर कांयच दुबाव ना हय बरें चल तुमकां साडे चारशां धरया हय हय तुगेलो तूं पय म्हाज कडेन जी पेय बी आसता सगळें तूं म्हाका ट्रान्सफर कर जाल्यार ट्रान्सफर करूंक शकता तुगे तो शेजाऱ्या आस पय न्ही तो हांगा आयल्लो आसा तेजे कडेन धाडून दीवं होय आं हय जाता जाता हय आं हय हय सगळे हजार जाले तुगेले

आं बरें बरें उडोया गो बाय तुका आं बरें